दानि उन्दै दासो आखिनो हाजेननाय सोलोंजेननाय बेफोरखौ आं बुंनो सानोदि दानिफ्रायनो जा लामायाव आगान होदों जेखौ आखिनाय बे जेराव आखिनायावहाय आगान होदों बेखौहाय सोलोंबाय थानो थाखाय आं आं बुङो माने नों सोलोंबाय थायाबा बावो ओंखायनो आं बुङोदि नों प्रेक्टिस खालामनांगौ आखिबाय थानांगौ सम मोनबानो टाइम होनो आखिनायफोरावबो सम सम फरायनायजों लोगोसे आखिनाय बेफोरखौबो दावगाहोनांगौ मानो होनब्ला जोंनि पेन्ट खालामनाया जोंनि फिलिंस एबा इमोसोन्स माबा मोनसे बुंनो हायि बेफोरखौ दिसक्राइब खालामनो हायो आखिनायजोंबो आरो जोंनि वालफोर बेफोरखौबो पेन्ट खालामनो हायो जोंखौ जों समायना सिन गाब होनो हायो बिनिखायनो आं दानि आखिजेननो हानाय बिसोरखौ आखिनो थाखाय आखिबाय थानो थाखाय आं बुङो मानो होम्बा आखिनाया मोनसे मोजां जायखौ जों गावनि फिलिंसखौ एक्सप्रेसबो खालामनो हायो आरो समायहोनो हायो जोंनि बुहुमखौ आरो आंबो मोजां मोनो आंबो गोरलैनिफ्रायनो आखियोमोन गासिनावबो जायखिजाया आखियोमोन बिदि माबाफोर इबेन्टफोरावहाय मेगाजिन बिदिफोराव होनांगौबा आंबो आखिनानै होनाय जायोमोन आं दासिमबो आखियो बेनिखायनो दानि आखिजेननाय उन्दै गथ'फोरखौ आं बुङो कि प्रेक्टिस खालाम आखिनायखौ सोलोंबाय थानो बिदि आखिनाय द्रयिं पेइन्टिं खालामनायनि मोनसे मा होनो बिदि मोनसे

मोनसे इबेन्टफोर बिदि खुंनोखौ मानो होम्बा बिदि जेबो फोरोङा एबा इबेन्ट खालामनाय गैयाबा गोसो जाया माखासेफोरा बिनि थाखाय इबेन्ट खालामनांगौ कम्पिटिशन होनांगौ होम्बा बांसिन गोसो गुदुं जायो आखिनो सोलोंनो थाखाय बेनिखायनो बिदि इबेन्टखौबो लानांगौ जायो आरो बे आखिनायनि थाखाय मोनसे सोलोंथाइ बायदिनो बेखौबो मोनसे ग्रुप एबा बबेहायबा मोनसे अपेन खालामनानै होनो हायो कि बिसोरो जेन आखिनायखौ सोलोंनो हायो इजि वेयै आरो आखिनाया अनेख रोखोमनि थायो पेन्सिल्स एबा कालार बिदि बुरजा अनेखथा रोखोमै पेइन्टिं जायो आरो ओ आखिदावबाय थायोब्ला इनटारेस्ट मोनलाङो आखिनो आरो अनेख नोंनि साननाय एबा गासैखौबो नोंनि आखिबाय थायोबा जों सानसे आरटिस्ट जानो हायो जेराव जों फैसा खामायनो हायो